मां हिकु ऑनलाइन ड्रैस घुराई हुई ॾाढी वणे पई कलर बि ॾाढो सुठो हुयसि कपिड़ो बि ॾाढो कपिड़ो बि ॾाढो सुठो पियो लॻे ऐं घर मुंहिंजे हथ में आई उन ड्रैस जो कपिड़ो बि थुल्हो हुओ ऐं वर्क बर्क बि सुठो न हुयसि कलर बि सही न हुयसि ऐं जे पाती त कपिड़ो बि गर्मु पियो लॻे ऐं धुअण खां पोइ कपिड़ो बि सुसी वियो कलर बि फेड थी वियो ऐं बर्थ बि सॼो खुली वियसि अॼ खां पोइ मां हुते ड्रैस कॾहिं न घुराईंदसि